राकेश शर्मा एक आदमी छै छथि ओ गेलनि जाइत जाइत पहुँच गेलनि पहुँचलाके बाद राकेश शर्मा देखलनि कि नीचे जैसन धरती छै वैसने हमर ऊपरहुँ धरती छै